मां अॼकल्ह जे ॿारनि जे लाइ लिखणु थी चाहिया त अॼकल्ह जा ॿार फिज़लति सां पेशु नथा अचनि ऐं बुढापे में उन्हनि खे बुढा आश्रम छॾे त अचनि त मां इहे ॻाल्हियूं समाज खे चवण चाहिंदमि त हिन बारे में नंढपणु खां ॿारनि खे सुठा संस्कार हुजनि ऐं हित जो आदरु सम्मानु सेखारियो